जहाँ तक लक्ष्यके बारेमे छै एकर समय सीमा छै तऽ हमरसभ जे उमरमे पहुँचि गेलहुॅं हँ हमरसभक लक्ष्य तऽ एक्चुली समाज कल्याण अइ आ समाजक बीचमे रहिक समाजके एक सर्वांगीण विकासक तरफ़ लए जायब ई हमरसभक मुख्य लक्ष्य अछि युवा वर्गके बच्चावर्गके बुजुर्गों वर्गके सभके एकठाम राख़िकऽ आ सभके नीक व्यवस्थामे राख़िकऽ बच्चावर्गके नीक संस्कार दी युवावर्गके नीक एजूके नीक पढ़ाई दी आ मंद लोकके हम हम सुरक्षा दी एहि वास्ते हम प्रयासरत छी बच्चावर्गमे पढ़ाई लेल शिक्षण कार्यसे करै छी आ उम्मीद करै छी जे एक़रा समय अपन जे उमर अइ ओहिमे साठि पैंसठ वर्ष तक हम एहि काजमे अपना गाममे कोशिश करबै जे सभ बातके सही कऽ ली आ एहि वास्ते आगाँ बढ़ऽ परतै जतबा काज करै छी ताहिसॅं आगूँ जाय परतै